हा हा मां रजनी डॉक्टर थी ॻाल्हायां केरु मीटा मीटा केरु मीटा अच्छा अच्छा नीता थी ॻाल्हाईं छा अच्छा हा नीता ॿियो कहिड़ो हाल नीता अच्छा त न नीता को गोरी इअं कोन्ह थो ॿधाए कोन्ह थी ॿुधाए सघां तोखे त मुंहिंजे क्लीनिक ते अचिणो पवंदो हिते पोइ को ॿाहिरियों रोटी वोटी खाधी अथई थदा पाणी पीता अथई छा कयो अथई अहिड़ो नीता मौसम त कहिड़ो बि हुजे नीता लेकिन पंहिंजो ध्यानु त रखिणो खपे न टाईम टू टाईम रोटी खाओ सुठी रोटी खाओ अच्छा अच्छा हूअं त नीता हीअं केरु हिते ईंदो आहे ॾिसी करे मरीज खे असां बी पी वी पी नापींदा आहियूं घणेई शयूं थींदियूं आहिनि असां डाक्टरनि लाइ बि घणेई कम थींदा आहिनि इअं असां गोरी कोन्ह ॿुधाए सघंदा आहियूं पर हाणे तूं चईं थी अची बि कोन्ह थी सघीं त मां हिकु ॿ गोरिन जो नालो ॿुधायांए थी हिकिड़ी गोरी आसे पासे में ॿारनि खां खणी डोलो गोरी घुराए क्रोसिन या हा जेका बि मिले मन जेका बि गोरी मिले हा अ हिकिड़ी गोरी हा डोलो गोरीअ मां क्रोसिन मां आरामु मिली वेंदई उहा बुखार जी गोरी थींदियूं आहिनि लिंङन में सूर जेका बि परेशानी अथई उन गोरीअ सां थोरी दिक़तु दूरि थी वेंदई अ ॾींह जी रोटी ठाहे ॿुधाए रोटी खाधी अथई नीता न भतु थोरो भतु ठाहे करे ख़ा ऐं अच्छा ठीकु आहे तव्हां पोइ घणा माण्हू आहियो हा हा हा कोसे पाणीअ सां थदो पाणी न पीअ जाए हाणे हा हा कोसे पाणीअ सां हिकिड़ी गोरी भर ऐं पोइ थोरो आराम कर ॾिस शाम जो पंजे लॻे ताईं तोखे फ़ाइदो नथो मिलई त सतें खां नवें ताईं मां क्लीनिक ते वेठी आहियां अची करे मूंखे रुबरू ॾेखार त ॾाढो सुठो कमु थी वेंदो रूबरू में हा हा हा हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे मन इअं कर ऐं पंहिंजो ध्यानु रख मींहु ॿींहु मींहु खां बचि पंहिंजो पाण जो ध्यानु रख हा घणा ई घणे ई माण्हू घणे ई पेशियंट अहिड़ा अचनि था मूं वटि घणा ई मरीज़ अचनि था अहिड़ा हा हा ठीकु आहे नीता ठीकु आहे जय झूलेलाल